बच्चों में त्वचा रोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चे जो है सबेरे जल्दी नहीं उठतें हैं और उठ भी जाते हैं तो स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं उनको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से स्नान करें अच्छे ग्राउंड में जाएँ ऐसे ही देखें वहाँ कोई गंदगी तो नहीं है जहाँ गंदगी हो वहाँ तो नहीं खेलें ताकि उनको किसी प्रकार की त्वचा रोग नहीं होगा त्वचा रोग से बचने के लिए स्वस्थ ग्राउंड में जाएँ यहाँ पर स्वस्थ वातारवण हो बच्चे लोग आजकल इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमको कैसे इस बीमारी से बचना है इस बीमारी से बचने के लिए अपने शरीर पर तेल वगैरह लगाएँ उसमें कपूर वगैरह डाल कर ताकि जो है शरीर में त्वचा रोग न बैठे लोगों से ज्यादा घुले मिलें नहीं